खाना पीना बनेबा पर हम कहए छी खाना पीना जे बनाबय छी जेनाकि हमसब तऽ पहिलुका लोक भेलहुँ तऽ अखन जे माछे मछली बनबैया ओतेक बढ़िआँ नहि होइत छै अखुनका लोककेँ आ हमसब जे बनबय छी जेना हम अपने घरमे हमर बाल बच्चासब पसन्द जहिया माछ मछली होइया तऽ कहलक माँ तोही बना तोहि बना तऽ बेटीके पुतोहुके पोतोके बैसेलहुँ जे बैस तू सब देखी हम कोना बनाबय छी तऽ सब बैसकऽ देखैए जे दादी कोना बनाबैया माँ कोना बनबय छथिन तऽ आब ओहो सब बनबैया तऽ बढ़िआँ बनबैया रोटी कोना बनैया सब्ज़ी कोना बनैया सब्जीमे कतेक नीमक लागैया कखन मसल्ला पड़ैया आ मछली कोना तरल जाइए मसल्ला भूजल जाइए तऽ ईसब मीठो बनाबयमे अखन जे हम बनबै छी ओहन अखनुका धिया पूता सब नहि बनाबैया जेहन हम बनाबै छी